دہلی میں ایسے كئی اسکیپ روم ہیں جہاں پر ایڈونچر ایكٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے كہ ہم دہلی میں دیكھ سكتے ہیں كہ ایچ او ڈی ایک پارک ہے وہاں پر كئی طرح كے ایكٹیویٹز ہوتی ہیں ایچ او ڈی جو كہ میور وہار كے پاس واقع ہے وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ كو كئی طرح كے مختلف قسم كی ایكٹیویٹز دیكھنے كو ملیں گی وہاں پر آپ بوٹنگ كر سكتے ہیں وہاں پر آپ رسّی كے اوپر سائیكل چلا سكتے ہیں اُس كے بعد پھر الگ الگ طرح كے كئی قسم كی ایكٹیویٹز وہاں پر ہوتی ہیں اِسی طرح ٹھیک اِسی طرح دہلی میں كئی سارے مالس ہیں اُن مالس میں بھی كئی سارے ایڈونٹر ایكٹویٹیز ہُوا كرتی ہیں اور وہاں آپ جائیں گے تو آپ كو ہر طرح كے لوگ الگ الگ قسم كے ایكٹیویٹیز كرتے ہوئے دكھیں گے جیسے كہ كوئی كوئی جو ہے جو ہے سویمنگ كر رہا ہے اور كوئی جو ہے آ الگ الگ طرح كی جو ہے آپ كو ایكٹیویٹیز دیكھنے كو ملیں گی